यात्रा जे छै से माघ फाल्गुनके बहुत कतहु जे घुमनाइ फिरनाइ रहैए ओसभ यात्रा बहुत मानि लिअ जे सुपर यए जे नहि ओतेक गर्मी नहि ओतेक ठंडा बेसी ठंढासँ सभ कतराइत रहैए जे कतहु यात्रा करैके लेल कम ठंढा माघ फाल्गुन समय रहै छै जेना मानि लिअ जे भेल फरवरी यात्रा करू ठीक रहै छै मार्चे अप्रिल आ मइ जून गर्मी समय तऽ मानि लिअ जे अहाँकेँ कतहु यात्रा करैके कोनो मानि लिअ जे आदमीकेँ आब कोनो एहने भऽ गेलै तकर बादे ओहि सभमे यात्रा करैए लेकिन यात्रा इएहसभ मानि लिअ जे कनी मौसम जे ठीक रहै छै बेसी गर्मीके लेल यात्रा नहि ठीक रहै छै मौसम जे कनी उएह मानि लिअ जे फरवरी मार्च अप्रिल ईसभ जे छै यात्रा करैके बहुत समय छै जे एहि सभमे ओतेक नहि गर्मी पड़ै छै हँ आ नहि ओतेक ठण्ढ लगैत छै बड़ा सुन्दरसँ आदमी गेल बड़ा सुन्दरसँ आयल आओर ओहिके बाद गर्मी जे छियै से ओ यात्राक समय नहि छियै ओहिमे आदमी बसमे जाउ या ट्रेनमे जाउ लेकिन ओहिमे ततेक आदमी भ मानि लिअ जे भरि जाइत छै जे आदमीके गर्मीएसँ लगै छै जे आदमी मरि जेतै कतेक आदमीकेँ मानि लिअ जे चक्कर आबि जाइत छै गैससँ किआक तऽ आदमीपर आदमी मानि लिअ जे चढ़ल रहै छै तऽ ओ यात्रा नहि यात्रा एहि महक जे रहै छै से बड़ा सुपर यात्रा रहै छै आ अहिए सभ समयमे बेसी आदमी कतहु घूमय तूमय लेल तीर्थ वर्त की अहिए समयमे बेसी आदमीसभ कोशिश करैए जायके लेल से नहि बेसी गर्मीमे नहि जाय गर्मी बड्ड मानि लिअ जे होइत छै ककरो मानि लिअ जे कखनो चक्कर आबि गेल ककरो ककरो किछु आबि गेल तैँ आदमी जे छै से उएह दू तीन महिना जे छै से घुमै फिरैमे आदमीके आनन्द अबै छै एम्हर मानि लिअ जे नवम्बरोमे जाए सकैए अक्टूबरोमे जाए सकैए एहि सबमे आदमी जे छै से अहाँके घुमै फिरैके लेल या दू चारि पाँच महिना जे छै से आदमीके घुमैके लेल जे आदमीपर शरीरपर ओतेक फर्क नहि पड़ि रहल छै आदमी अपन फ्री भए कऽ घूमल आदमी सौँसेसँ घूमि फिरि कऽ अपन मानि लिअ जे अयलाह स्वस्थ अयलाह आओर मानि लिअ जे ठीक ठाक अपना जगहपर चलि अयलाह